अब लड़कियों में बहुत सारे ऐसा खेल हैं जो सिर्फ लड़के लड़कियाँ खेलती अब कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें लड़कियाँ सिर्फ खेलती हैं और लड़कों सिर्फ खेलते हैं अब दोनों खेल लड़का लड़कियाँ दोनों है कोई भी खेल हो अब हर खेल दोनों खेल सकते हैं नहीं बचपन में होता था न कि लड़कियाँ सिर्फ गुड्डा गुडियाँ से खेलेंगे और लड़को सिर्फ बैट बॉल से खेलेंगे और अभी भी होता है कि बचपन में सारे बच्चें लड़कियाँ गुड्डा गुड़ियाँ से खेलती है कोई डॉक्टर नर्स बनती हैं तो कोई खाना बनाने में कोई मम्मी पापा बनने बचपन में सारे लड़कियाँ सिर्फ करती थी कि हम मतलब दुल्हा बन जाते हैं तुम दुल्हन बन जाओ ऐसे ही बहुत सारा बचपन में खेल खेलते थे और अभी हो गया गेम जो लड़के भी क्रिकेट खेलते हैं तो लड़कियाँ भी खेलती हैं फुटबॉल लड़के भी खेलते हैं तो लड़कियाँ भी खेलती है और है कि खो खो के लिए और कबड्डी के लिए तो लड़के नहीं खेलते हैं लड़कियाँ भी खेलती है बहुत सारे ऐसे खेल है जो दोनों दोनों बॉक्सिंग भी करते हैं अब लड़कियाँ भी करती हैं पहले लड़के ये सारे खेल पहले लड़के करते थे लेकिन अब लड़कियाँ भी करने लगी है अब किसी के मुताबिक लड़कियाँ किसी चीज़ में कमजोर नहीं हैं आगे अभी भी बहुत ऐसे हैं कुछ खेल जो सिर्फ लड़कियाँ खेलते हैं और कुछ खेल लड़के सिर्फ खेलते हैं लेकिन इसमें बहुत कम है कि अब एक्का दुक्का ऐसा खेल हैं जिसमें सिर्फ लड़के खेलते हैं लड़कियाँ नहीं खेल सकती है ये तो हर हर खेल के मुताबिक हर चीज में लड़कियाँ भी लड़के के बराबर हैं यही होता है कि कोई भी खेल में जो लड़कों में थोड़ा ज़्यादा ताकत होता है लड़कियों के मुकाबले लड़कियाँ थोड़ा सब कहते हैं कि लड़कों के मुताबिक लड़कियाँ थोड़ा कमजोर होती है लेकिन ऐसा है लेकिन उतना भी नहीं अब हर काम कर सकती हैं लड़कों के बराबर कोई भी खेल में कोशिश कर रही हैं आजकल के लड़के लड़कियाँ किसी चीज़ में एकदम नहीं भूलती है कि हम इससे पीछे रहेंगे उससे कमजोर हैं थोड़ा भी लेकिन हैं थोड़ा बहुत है लेकिन उतना भी नहीं कह सकते हैं कि किसी चीज़ में भी अब कम नहीं है लड़कियाँ ऐसा हो सकता है कि अभी अगर मैं कह नहीं सकते लेकिन अभी के टाइम है कि जो लड़के ये बराबर लड़कियाँ आ सकती है लेकिन लड़कियों के बराबर कुछ चीज़ हैं जो लड़के नहीं कर सकते हैं चाहें खेलने हो पहनने हो चाहें कुछ भी करना ओं लड़कियाँ हर काम कर सकती है लड़के भी करते हैं लेकिन थोड़ा कम कोई बॉलीबॉल खेल लेते हैं तो कोई कबड्डी है कोई क्रिकेट फुटबॉल ये सब खेलते हैं कोई करते हैं उसके हिसाब से थोड़ा लड़कियाँ कमजोर रहती है लेकिन कोशिश करती हैं कि अब दोनों एकदम बराबर के ही रहें हम किसी से कम नहीं चाहें किसी चीज़ में हो खेल हो या फिर कोई काम चाहें कुछ भी हो लेकिन हर काम में चाहती है कि उसके बढ़ावा अगर गाइडिंग अच्छे से की जाए न लड़कियों पे भी तो वो भी सारे चीज़ कर सकती हैं और लड़के भी बचपन में सारे करते हैं कि एक दूसरे के साथ कोई भी खेल खेलने में है अगर गुड्डा गुड़िया का है तो लड़कियाँ खेलेंगी ऐसा बोलते हैं कि ऐसा समाज है कि उनको न बचपन से ही दोनों को अलग अलग चीज़ बाट दिया जाता है कि तुम लड़की है तो तुम सिर्फ गुड्डा गुड़िया से खेलेगी वो लड़का है तो वो सिर्फ फुटबॉल से खेलेगा लेकिन अब है कि ना अब तुम लड़की हो या लड़का हो दोनों दो चीज़ मतलब एक चीज़ से खेल सकती हो गुड्डा गुड़िया खेलो या फिर फुटबॉल बाॅलीबॉल हॉक्की किरकेट टेबल टेनिस कबड्डी चाहे कुछ भी हो अब सब खेल सकते हैं साथ में है सिर्फ उनको सही गाइडिंग दी जाए तो वो कुछ भी कर सकती हैं इसलिए कहा जाता है कि परिवार को सामझिए कि दोनों में भेदभाब न करे दोनों क एक जैसा रखें तो वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं इसलिए अभी ऐसा किए कि उनको अंतर थोड़ा है लेकिन उतना भी नहीं कि दोनों को